औ आं मिन्थियो आइजोफोरनि थाखाय सोलोंथाय होनो आरो समाज सिबिथायनि थाखाय गोबां जोंनियावहाय बेबायदि मा होनो गामियारि फसंथानफोर दङ बे फसंथानफोरा जाहैबाय आइ सि डि एस खौनो हमनानै लाग्रोबाय आइ सि डि एस आव जोङो गोबां आइजोफोरनो सोलोंथाय होनाय जायो माबायदि रोखोमै जोङो न'खर संसारखौ खांनांगौ न'खर खुंलांनांगौ आरो माबायदि गथ' गथायफोरखौ माबायदि जोथोन लानांगौ बेनि बागै जोङो फोरोङो आरो बिदिनो जोङो सोलोंथायखौ मानि थाखाय गोनां बेफोरखौ जोङो बे फसंथाननिफ्रायनो जों मिन्थिनो हायो सोलोंथाय लानांगौ जानानै फैयो आरो जोङो बे फसंथाननि गेजेरजों जोङो मिन्थिनो हायोदि आइजोफोरा बेसेबां जौगानांगौ आरो जोंनि दानि सम अबस्थायावहाय माबायदि रोखोमै आइजोफोरा जौगादों बेनि सोमोन्दै जों मिन्थिनो मोनो आरो आइजोफोरखौ जोङो गोबां रोखोमै जोङो फोरोंनो हायो गाव गावनि जिउ खुंनायनि राहानि सायाव सोनारनानै जेरखम जोङो सि आइ टि आवहाय जोङो कम्पिउटार एरिनि सोमोन्दै जों सोलोंनो हायो आरो जोंनाव काटिं एरिबो फोरोङो नार्स ट्रेनिं सेन्टार दङ क'क्राझारावहाय आरो आइ सि डि एस सेन्टारावहाय आइजोफोरनि न'खर संसार सालायनायनि सोमोन्दै सिखोन साखोन लानायनि सोमोन्दै गथ'फोरखौ जोथोन लानायनि सोमोन्दै जों फोरोंनाय जों मिन्थिनो मोनो आरो औ आङो मिन्थियो जोंनावहाय खनसाय ब्रह्म दङ सासे नेरसोन एन जि अ आरो रस एन जि अ गोबां एन जि अ बियो मावदों सासे बियो जाहैबाय जोंनि बे ससियेल वेलफेयारनि सासे मानसि आरो आंनि फिसाइयाबो ससेल अवेलफेयारनि सासे मानसि सुबुंफोरखौ बियो मोजां रोखोमैनो हेफाजाब होयो जे माबायदि रोखोमै जोङो जौगालांनांगौ आरो माबायदि बोसोन होनानै जोङो सुबुंफोरखौ सिखोन साखोन लानाय जौगानाय रांखान्थियारि जौगानायनि बिथिङाव समाज जौगानायनि बिथिङाव जोङो गोबां बोसोन होनाय जायो आरो बोसोनबो मोननाय जायो